मा सोरमोन सोरमोन माथो होयासै माथो हेलौ सोरमोन माथो होयासै माथो बुं

हाइ सेन्देल आंलाय दख'नासो फानो दे बेसेबांनि नांगो

दुइ हाजारनि दुइ हाजारनिबाथ' माबाखौसो मोनगोन फागि गैयैखौसो मोनगोन ओमहो होया आङो फालिखो गोनांखौ दुइ हाजाराव होनो हाया फालि गोनाङाथ' थिनि हाजार सारि हाजारसो लागोन हाया होनो हाया आं फालि गैयैखो आं दुइ हाजारावनो हरखायो बायनायानो आंनिया उननिसस फनसासाव बायखायो आङो फनसास थाखाल'सो बेबो गारि भारायावनो थांखायो हाया हाया आं हाखाथारा बिनानाव आं हाया हाया हाया हाया ओम बिसांआव लागोन नोंलाय बेसांआव लागौमोन आयौ थिनि हाजारनिखो दुइ हाजाराव माबोरै हरनो हानो बायनायानो आंनिया दुइ हाजार न नस'खा आंनिया आंनिया आंनिया आं बेन्दनिफ्राय दंखायो आङो क'क्राझारनिफ्रायनो उथायखायो मालखो आङो ओंखायनो आंनिया दामखा आरो गारि भारायाबो थाङोना आंनिया बिरात हाया आङो आं दुइ हाजार नौस' हरनो हागोन दे बिनि बारा हानाय नङा आङो दुइ हाजार दुइ हाजाराव बोरै हानो आं अननानैसो नोंनो दुइ हाजार नौस'आव होनो हादों नहलेबाथ' आं बायनायानो दुइ हाजार नबबय नौस' फनसास खा एक्स आयौ जाया जाया जाया नों बेलेगनिखो नायदो आंनिखो मोनलांनाय नंला नोङो आं हानाय नंला हरदो नै बाइनायानो बाइनायानो जुदि दुइ हाजार नबबै बखा दुइ हाजार नौस' फनसास थाखा आरो नोंनो आं नौसआवनो हरनो नागिरबावदों बा बोरै आङो एकइसस' हरनो नोंलाय आयौ आं हाया आं हाया नों बेलेगनिफ्राय लांदो आं बेखौ हाया आङो जोबथारनायाव दुइस' दुइस' दुइ हाजार आथस' हरनोसै उमहो आं लास्ट बेनो दे दुइ हाजार आथस'आवनो दे दुइ हाजार आथस'आवनो बेसेबां लास्ट दुइ हाजार ओमहो दुइ हाजार दुइस जाया दुइ हाजार दुइ हाजार आथस' बिनि थाइसेबो बाराइया थाइसेबो खमायला आङो दे जागोन दुइ हाजार आसि आं बिनि बाइहेरा हरनो हाया बायनायानै आंनिया आं लाबखौ लायासै नोंनि थाखाय नों बिस्थाबबाय थानायखाय आं अननानैथ' नोंनो आं अननानैथ' नोंनो दुइस खमायबाय खमायबाय आङो दुइस' खमायदोसो थिनि हाजारनिफ्राय आं दुइस' खमायबाय दा दुइ हाजार आथस' नों आंनो होनांसिगोन ओमहो आं हरनो हाथारा नोंखौ अनबा आंहा इथिं लाथिख' जालांगोन माथो दे दे होमबा दे लांदो दे दुइ हाजार आथस' दे होमबा दोनदो दे माबाफोर नांबावगौबा लांफायबानो जाबाय ब्लाउसबो दोङो आरो बेखायनोथ' खिन्थाबानो जाबाय दे दे होमबा